ہندوستان میں کھیلوں کی بڑی تنوع ہے لیکن کرکٹ ہندوستان کا سب سے مشہور کھیل ہے کرکٹ ہندوستان میں ایک مقبولیت کا حامل ہے اور لوگ اس کھیل کو شدت سے دیکھتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں ملک کے سب سے مشہور کھلاڑی کئی ہیں لیکن سچن تندولکر ہندوستان کے کرکٹ کے معروف کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنی کرکٹ کاری کے دوران بہت سی اننگیں توڑی ہیں اور بین الاقوامی کرکٹ میں مقام حاصل کیا ہے ان کی کرکٹ کاری میں ان کی معاشرتی خدمات بھی ہیں تو عمومی طور پر کرکٹ ہندوستان کے سب سے مشہور کھیل اور سچن تندولکر ہندوستان کے سب سے معروف کھلاڑی ہیں